جی ہیلو سر جی نمستے آپ کون جی سر جی سر مل جائے گا آپ کو جی سر میرے پاس تو مہنگے بھی ہیں اور سَستے بھی ہیں آپ کس پرائز کے چاہ رہے ہیں جی صاحب مل جائے گا آپ کو دیکھیے سر وہاں سے اسٹارٹنگ ہے جو وہ کیا کہتے ہیں پینتالیس سے پینتالیس پچاس سے اسٹارٹنگ ہے جی سر جی جی سر جی سر جی سر ایک سال کی جی سر بتایا تو ایک سال کی ہے وارنٹی جی جی سر

جی سر مل جائے گا ملتا ہے جی سر کیا کہتے ہیں پچپن سو سے پچپن سو سے اسٹارٹنگ ہے آپ جس حساب سے بنوانا چاہیں وہ آپ کے اوپر ہے

جی سر

جی سر کیا کہتے ہیں آدھار کارڈ پن کارڈ بینک یہی سب لگیں گے سر جی جی سر یہ سب کی فوٹو کاپی لگے گی جی جی جی سر جی جی جی سر جی جی سر جی جی سر اچھا سر جی جی یہ سب لگتے ہیں میں دِن میں جی سر دِن میں دس بجے سے لے کے رات میں بارہ بجے تک جی سر جی جی سر جی جی سر جی جی سر جمعرات کے دِن بند رہتا ہے جی سر اچھا ٹھیک ہے سر آپ آئیے مل جائے گا جی سر جی جی سر آپ سے ملاقات

ٹھیک ہے سر ٹھیک جی جی ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے سر